हाँ बोलिए

हाँ तो कौन कम्पनी का चाहिए बोलिए हाँ तो सब मेरे पास है उपलब्ध आप जो चाहिएगा मिल भी मिल जाएगा

हाँ वो तो है हमारे पास उपलब्ध है मिल जाएगा आप आइए तो सही हाँ कंपस का भी दे देंगे नहीं हो तो जाएगा लेकिन बहुत सारा महँगा भी आता है उसमें महँगा आ जाएगा बोलिएगा तो हम दे देंगे हाँ तो ठीक है हाँ एकदम मिल जाएगा आप निश्चित रूप से आइए इसके बेफिक्र रहिए आपका उपलब्ध हो जाएगा हम देंगे आपको चप्पल ये फेक हमारे ब्रांड का भी है तो देंगे एकदम होगा पहिले आइएगा तो हम देंगे इसको हम देंगे ऐसे बात नहीं है कि नहीं देंगे देंगे

मतलब आप हमारे दुकान पर जो है नौ सौ से लेकर नौ हजार तक का है हमारे पास कंपस का हो गया या रिलैक्सो का लीजिए जो भी चाहिए लीजिए आपको मिलेगा जैसे दे रहा है आप वो लीजिएगा हाँ ये आपको अच्छी क्वालिटी और कहिएगा मिल जाएगा आपको क्या हाँ बोलिए हाँ तो वो भी हो जाए रेट जितना आता है हमारे पास हैं जो कि बहुत ही महँगा में है लीजिएगा तो भी हम दे देंगे हाँ हमारे पास बच्चों का भी वह जीरो सेट से लेकर जो भी सेट को लीजिएगा हम आपको दे सकते हैं हाँ हाँ हाँ

हाँ हमारे पास है मतलब फैंक्सन के लिए जो भी हो आपको मिलेगा यहाँ पर मतलब कहीं जाना नहीं पड़ेगा आपको मेरे ही दुकान में सारा उपलब्ध हो जाएगा आपको ठीक हाँ हाँ हाँ वो एकदम मतलब बेफिक्री आप आइए न मेरे पास तो हम आपको देंगे और हर क्वालिटी देंगे हर रेंज में देंगे आपको एकदम मिलेगा ये हाँ पहले हाँ हम देंगे आप तो आइए दुकान से ठीक ना बन कर ठीक